हलो नमस्कार जी बताइए जी कहाँ घूमने जाना है आपको नैनीताल जी जी जी वो तो जी मेरी राय में कितने लोग हैं जी जी जी चार सवारी चार सवारियाँ हैं ठीक हैं बढ़िया घूम कर आएंगे वो लग लग्जरी एक कार मंगवा देंगे आपको फुल ए सी वाली गर्मी भी पड़ रही इस समय बा जी बासी बारिश भी हो रही है जी हो जाएगा नहीं आपका आगरा जाएंगे वो वहाँ नैनीताल जाएंगे आप आगरा जाएंगे और इधर टूर पड़ते हैं वो जो उधर भी जाएंगे कम से कम दस हजार रुपये का आएगा दस हजार रुपया लगेगा आपका दस हजार रुपये मे घुमा के हम ले आएंगे दस हजार मे घुमा कर लाएंगे आपको जहाँ जहाँ घूमना होगा आपको जी पर ज्यादा नही बाकी खर्चा है ले जाएंगे इतनी दूर ले आएंगे ए सी चल कर खर्चा तमाम आता है गाड़ी का तब होता है जैसे लगता है ये सब घुमाना है इधर उधर ले जाएंगे आप थोड़ा बहुत तो ले कर जाएंगे वहाँ घूमा दीजिए यहाँ घूमा दी वहाँ घुमाएंगे जो आपको नहीं पता है वो फिर वो वहाँ घूम टहला लाएंगे इधर उधर थोड़ा बहुत आगरा में जैसे आगरा का ताजमहल आपने देख लिया और भी आगरा में घूमने की चीजे हैं देखने के लिए वहाँ भी ले के जाएंगे फिर जैसे लोगों को पता नहीं होता बाहर से आते हैं घूमने यहाँ बता दें हाँ अच्छी चीजें उनको दिखा सकें जी वो जो खर्चा आएगा वो आपको पड़ेगा जी तो इसके लिए आपको जैसे आप को वहाँ जाना है नैनीताल नैनीताल टहलिए और नैनीताल मे बहुत जगह हैं टहलने के लिए उस पर भी तुमको टहलना है तो वहाँ भी आप टहल लेंगे

जी हमारा खाना खर्चा आपको देना पड़ेगा ये गाड़ी का तेल और गाड़ी का किराया है ख़ाली और खर्चा जी हम वो आपको देना पड़ेगा सर टौल टोल टैक्स मे जो पड़ेगा आपको देना पड़ेगा

जी नमस्ते